रिटेइल हलसेल हाथाइफोरा जोंनि ओनसोलाव खम ओंखायनो आङो बांद्राय मिथिया आरोना ओंखायनो आङो बारा बुंनो हानाय नङा रिटेइल हलसेलनि सोमोन्दै आं बारा मिथिया नाथाय बावैसो बोसोराव थाव संख्रि मैगंनि थाइगंनि बेसेनफोरा सोलाय सोल' जाबाय थादोंमोन आरोना जेनेबा अबेबा मोनसे मेगंनि बेसेना बारायबा अबेबा मोनसे मेगंनि बेसेना खमायो बिदि जाबाय थादोंमोन आरो मोनसे सम फैदोंमोन जे समाव पियासनि दामा जा बारा जादोंमोन ओमफ्राय बेनि उनावहाय मोनसे समाव पियासनि दामा खम जालायबाय ओमफ्राय बेनि उनावहाय मोनसे सम फैदोंमोनलाय संख्रिनि बेसेना गोगोम बांदोंमोन मानो होनबा संख्रिनि अबाब जानानै फैदोंमोन बै समाव संख्रि दिहुननाया खममोन आरो ओंखायनो संख्रिनि बेसेना गोगोम बांदोंमोन बाथ बेनि उनाव बेनि बेसेनाबो खम जानानै नरमालाव फैफिन्दों बिदिनो थांनाय बोसोरावहाय मैगंनि बेसेना बिदिनो अबेबा बारायलाय अबेबा खमायलाय बिदि सोलाय सोल' जाबाय थादों आरोना ओमफ्राय अनलाइन सपिंनि आं बुंनो थाङोब्ला बियो मोजांबो आरो गाज्रिबो आरो मोनसे बुङोबा फारसेथिं बुङोबा अनलाइन सपिङा मोजांबो मानो होनोबा जोङो जाय बुसथुफोरखौ हाथाइयाव बारा बारायाव बायनांगौ जायो बे बुसथुफोरखौ जोङो खमाव मोनो आरोना आरो नोंनि आखाइयाव दाइरेक्ट सफैगोन आरो नोङो खम प्राइसाव मोनगोन आरो नोङो मोजां बुसथु मोनगोन खिन्थु नेगेटिबा बे जाहैबाय गासिबो बुसथुवानो मोजां सफैजोबा आरो गोबां बिथिङावबो जों नुनो मोनोदि सोरबा सोरबा बिहरनाय बुसथुफोरा थगायनानै फेक बुसथुफोरखौबो हरो आरो बेनि थाखायनो नेगेटिबबो दं आरो पजिटिबबो दं आरो